हमरा अहाँ ई बताएब जे एहि हमरा गाँव सबमे मछली सब कतेक होइए हमरा पता तऽ अछि लेकिन जादा हमरा जानकारी नहि अछि एहि सबके बारेमे ये हमरा छुएमे नीक नहि लागैए तैं कारण हमहुँ ओकरा बारेमे कोनो जानकारी नहि प्राप्त करै छी इचना छै किछु किछु तऽ की कहु हमरो पता अछि लेकिन जादा नहि पता अछि माछक बारेमे

हमरा घरमे ने जादा से जादा आदमी वैष्णव सब अछि तऽ बेसी नहि हमरा घरमे आबैए इसब चीज ताहि दुआरे हमरा नहि मालूम अछि हम गाँव कनि कोनो गाँव गमाइत जाइ छी तऽ ताहिमे हमरा कोइ कोइ बनबै छथिन तऽ हम खाए छी नहि तऽ हम नहियेके बराबर खाय छी हँ हँ आब अहाँ कहलहुॅं तऽ हम कनिक जानकारि प्राप्त करब एहि सबके बारेमे किए कि खाउ नहि खाउ जानकारि तऽ रहबाके चाही किए कि केओ पूछत जे गाँवमे रहै छी आओर माछके बारेमे नहि पता अछि तऽ सेहो दुःखक बात अछि हँ हँ आब अहाँ कहलहुॅं तऽ हम देखब हँ हँ आब अहाँ कहलहुॅं तऽ हम कटबे करब ई देखबे करब की कहु हम

हँ हँ देखबो करब चिन्हबो करब आओर लोकोके बताएब जे हमरा गाँवमे अत्ते चीज उपलब्ध अछि अहुँ सब लियऽ करू खाउ हँ हँ कहलहुॅं अहाँ तऽ हम जरुरे करब